हाँ नमस्ते नमस्ते बताइए नहीं रास्ता तो ठीक है और जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पर सही जगह जा रही हैं आप कोई दिक्कत नई है रास्ता थोड़ा सॉट कट है कोई दिक्कत नहीं सॉर्ट कट रास्ते से आपको लेके चल रए हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आप टेन्सन ना लें नहीं नी आप आप टेन्सन ना लें थोड़ा रात का समय है हम आपको सॉट कट लेके चल रहे हैं आपको घर पर टाइम से पहुँचा देंगे सॉर्ट कट पहुँचा देंगे आपको सिमली के पास पहुँचा देंगे आप टेन्सन ना लीजिए ठीक है आप घबराइए नहीं मैम ओके नहीं नहीं आपने रास्ता नहीं इस रास्ते से नहीं आई होंगी लेकिन ये सॉट कट रास्ता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हम लोग कैब वाले ऐसे नहीं करते आप लोग आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप आराम से जाइए कोई दिक्कत नहीं है आप कोई भी टेन्सन मत लीजिए आपको सॉट कट रास्ते से जल्दी पहुंचा देंगे उधर जाम लगा होगा उधर कुछ दिक्कते आएँगी हम सॉट कट आपको पहुँचा देंगे टेन्सन ना लीजिए ओके कोई दिक्कत नई है ठीक है मैम आपको सॉट कट लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक आप आराम से रहिए और सॉट कट आपको लेके चल रहे हैं आप सॉट कट चलिए आपको टाइम से पहुँचा देंगे बस कुछ टाइम और लगेंगे आपको सॉट पहुँचा देते घर पर ओके पैसा आपका बोले ना छः सौ रुपये ले लेंगे पहुँचा देंगे आपको रात का टाइम है मैम कोई कैब कैब वाला या कोई गाड़ी वाला नहीं मिलेगा आपको सॉट कट रास्ते से हम पहुँचा रहे हैं आपको तभी छः सौ रुपये ले रहे हैं अगर उधर से जाते तो आपको हजार आठ सौ रुपये लेते हम नहीं है तो आप दूसरे कैब वाला ढूँढ लीजिए ठीक है हम आपको बताया तो सही बताए हैं ठीक है आप दूसरे कैब वाले अगर मिलते हैं तो आप ढूँड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है